سب سے پہلے کائنات بہت بڑی ہے یہ تقریباً ترانوے بلین نوری سال کا قطر ہے اور اس میں لاکھوں بلین ستارے ہیں اس کا مطلب ہے کہ صرف ہمارے ہی کہکشاں میں بہت سے سیارے موجود ہیں اور کائنات میں لاکھوں بلین کہکشاں ہیں اس کی وجہ سے یہ یقینی طور پر ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں زندگی موجود ہو ہم نے کچھ سیارے دریافت کئے ہیں جو زمین جیسے ہیں یہ سیارے زمین کے سائز کے ہیں اور وہ اپنے ستاروں کے قابل رہائش زون میں واقع ہیں قابل رہائش زون وہ علاقہ ہے جہاں سیارے کا درجہ حرارت پانی کو مائع حالت میں رکھنے کے لئے موزوں ہے مائع پانی زندگی کے لئے ضروری سمجھا جاتا ہے اس لئے قابل رہائش زون کے اندر سیارے زندگی کی میزبانی کے لئے زیادہ امکان رکھتے ہیں